हमारे भारतीय समाज में धर्म का रोल जैसे भारत समाज में अलग अलग धर्म हैं जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आदि तो उन पाँच सौ धर्मों में हमारे अलग अलग रोल होता है जैसे हिंदू समाज में पूजा अर्चना सुबह शाम की जाती है मुस्लिम समाज में समय के हिसाब से नमाज़ पढ़ी जाती है और उनको पूजा अर्चना नहीं करनी पड़ती उनको अपना अपने इस धर्म के अनुसार ही कार्य करना होता है सिख धर्म में वे वाहेगुरु का पाठ करते हैं हरि कीर्तन करते हैं पूरी रात करते हैं और सभी को खाना प्रदान करवाते हैं एक तरीके से हम बोल सकते हैं तो सिख धर्म में खाना वितरण करने के लिए प्रसाद प्रसाद वितरण करने के लिए वे लगे रहते हैं सभी और लोगों को अपना अपने धर्म को बढ़ावा देते हैं और उनको धर्म के हिसाब से खाना फ़्री खिलाते हैं और पुण्य का कार्य करते हैं उसी के उसी अनुसार हमारे भारत में अलग अलग धर्मों का अलग अलग रोल है तो हम आदि मतलब स सभी धर्मों में कोई लोग किसी धर्मों को पसंद करता है कोई पसंद नहीं करता है इसी प्रकार भारतीय समाज में धर्म अलग अलग है तो हमें इन धर्मों को एक करके भार भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाना है सभी धर्मों को में मानकर सभी आपस में एक दूसरे को भाई बहन का मतलब संबोधन करते हुए प्यार से बोलें धर्मों के ऊपर लड़ाई झगड़ें नहीं करें धर्म एक तरीक़े से धर्मों को ख़त्म कर करके और अब आपस में एक ही स्वरूप से रहना खाना पीना सब कुछ करना चाहिए और धर्मों को मान नहीं मानकर धर्मों के ऊपर झगड़ा नहीं करना चाहिए हमारा भारत एक स्वतंत्र भारत है इसमें सभी धर्मों को बढ़ावा मिलना चाहिए वैसे तो और नहीं एक ही भाई बहन का संबोधन करके प्यार प्रेम से रहना ही भारतीय धर्म समाज का रोल है